इशिका जीअं त तव्हां स्टूडैंट आहियो त तव्हांजी दिनचर्या कीअं आहे हीअं त मां स्टूडैंट आहियां पर मां जॉब बि कंदी आयां आई टी मथे त सुबुह जो मां सवेल उथंदी आहियां छह लॻे ताईं ऐं पोइ मां मुंहिंजी मम्मी नाश्तो ठाहे कंदी आहियां ऐं मां सनानु पाणी करे कॉलेज वेंदी आहियां पोइ हुते असां सभु साहेड़ियूं मिलंदी आहियूं असां लैक्चर अटैंड कयां करंदा आहियूं पोइ असां सभु गॾिजी करे कैंटीन में वञी करे खाधो खाइण आहियूं वेंदा आहियूं पोइ हीअं असांजो ॾींहुं निकिरी वेंदो आहे कॉलेज में असांखे ख़बर बि न पवंदी आहे असां जामु मज़ो कंदा आहियूं कॉलेज में पोइ हुन खां पोइ मां घरु अची करे मां फ्रैश थी करे पोइ मुंहिंजा क्लासिस हूंदा आहिनि मूंखे क्लासिस वञिणो पवंदो आहे त मां क्लासिस वेंदी आहियां पढ़ाई करे पोइ छह लॻे ताईं ईंदी आहियां पोइ हुन खां पोइ मां पार्ट टाइम जॉब बि कंदी आहियां त हिन करे मां मुंहिंजो अधु ॾींहुं त जॉब में ई वेंदो आहे त जॉब में असां खे कीअं टिकेटियूं लॉक कंदी करणु पवंदी आहे त मां टिकेटियूं लॉक कंदी आहियां ऐं पोइ क्लाइंटस जा कॉल वठणु हूंदा आहिनि त मां क्लाइंट्स सां ॻाल्हाईंदी आहियां पोइ हुन खां पोइ कमु थी करे पोइ मां घर में असां थोरो घणो हेठि वेंदी आहियां थोरो हो हिकु कलाकु अधु कलाकु साहेड़ियुनि सां मिलंदी आहियां पोइ असां मिली करे ॻाल्हियूं करे मस्ती मज़ाक करे पोइ ईंदी आहियां पोइ राति जो थोरो घणो होमवर्क करिणो आहे थोरो घणो पढ़ाई करिणी आहे त मां हुन में थोरो ध्यानु ॾींदी आहियां राति जो वेही करे होमवर्क करंदी आहियां पोइ उन खां पोइ मुंहिंजी मम्मी खाधो ठाहींदी आहे पोइ असां सभ सां गॾिजी करे घर वारा रसोई खाईंदा आहिनि हुन खां पोइ थोरो घणो ॻाल्हियूं कंदा आहिनि मां पंहिंजी माउ खां पुछंदी बि आहियां सॼे ॾींहं में छा छा कयई त हू ॿुधाईंदी आहे मूंखे सॼे ॾींहं में छा छा कई कीअं वियो हुन जो ॾींहं हू मूंखां बि पुछंदी आहियां मां बि सॼे ॾींहं जो हुन खे चवंदी आहियां पोइ हुन खां पोइ रोटी खाई करे मूंखे त हाणे सुभाणे वरी मुंहिंजो ॾींहुं छह लॻे ताईं शुरू थींदो आहे त हिन करे मां सवेरो सुम्ही पवंदी आहियां ऐं ॿियो ॾींहुं मां वरी छह लॻे उथंदी आहियां ऐं सनानु वान करे वरी मुंहिंजी मम्मी टिफ़िन ठाहे ईंदी मां वेंदमि ऐं हीअं ही मुंहिंजो सॼो ॾींहुं निकिरी वेंदो आहे त हीअं ही मुंहिंजो ॾींहुं वेंदो आहे